धर्म धर्म हो एक खरोच खूब बरो आनी सुंदर असो शब्द आसा धर्मान आमकां फक्त देवाचें नाम स्मरण किंवां देवाचें बरें वायट करप हें शिकयना तर धर्मान आमकां समाज सेवा करपाक शिकयतात धर्मान आमकां दुसऱ्यांची मदत करपाक शिकयतात धर्मान आमकां सांगतात की बाबा तुवें हेची मदत अशी करपाक जाय तेची मदत तशी करपाक जाय धर्मान आमकां शिकयतात की कोणाचो भेदभाव करपाक जायना सगळें समान मानून घेवपाक जाय आनी धर्मान आमकां हे बीन शिकयतात की आपल्या घरा कडलें वाटे नितळ दवरपाक जाय खांय घाण करपाक जायना दुसऱ्यांचे वायट चिंतपाक जायना सदांच बरें चिंतपाक जाय जनावरांक सुद्दां सांबाळूंक जाय जशीं मनशां जीव आसता तसोच जनावरांक सुद्दां जीव आसता म्हणून जशें आमी आपल्या घरांतल्या मनशांचे करतात तशें आमी जनावरांचे सुद्दां करपाक जाय समाज सेवा म्हटल्यार आपली सेवा जेन्ना तुमी समाजाची सेवा करतात तेन्नाच आपली सेवा केलेले भशेन जाता तुमकां तर खबरच आसतलें की क्रिस्तांव धर्मान आयतारच्या आयतारां मास आसता मास हो तुमी मीस म्हणू शकता तें आसता तेन्ना तांकां तेंचो पादरी आसता ते बरें वायट गणी सांगता तांचो पादरी तांकां सांगता की तुमी किदं बरें करपाक जाय तितून तुमचे आयुश्य सुद्दां बरें जातलें आनी तो जेंच्या हितून गरजी लोक आसतात तेंचे कडेन पयशे नासतात तेंचे सुद्दा तो सांबाळ करता तो सांगता जर तुमचेर जमना जाल्यार आपूण तुमचो सांबाळ करूं शकता म्हणून आनी आमच्या हिंदू हेतून तर तुमकां खबरच आसतले की आमी दान करतात आमचे जे कितें आसता तें आमी दान करतात आमी दान करतना कितें दान करता पयशे दान करतात खावपाचें दान करतात कपडे दान करतात खूब अशें आमी दान करतात आनी जे गरजो लोक आसता तांकां आमी मदत करतात आनी आमच्या हितून जात्रा बीन आसता तेन्ना देवळाच्या भायर लोकां बसलेली आसता देवाचो फोटो घेवन बसतात आनी तें पयशे मागतात तेन्ना सुद्दां आमी दान करतात कित्याक आमच्या धर्मान आमकां शिकयतात की आमी दान कशें करपाक जाय तें आनी समाज सेवे जशी आमी आमच्या मनशांची सेवा करता तशींच आमी जे भायर कुत्रे जनावरां आसतात तेंची बी सेवा करपाक जाय कारण जी भायर जनावरां आसतात तेंचे मदत करपी कोणच नासता म्हणून तेंची सुद्दां मदत करपाक जाय जर तुमचेर कितें खावपाक बीन आसलें जाल्यार तुमी तें तेंकां दिवपाक जाय जर तुमचेर किदें नाच जाल्यार तुमी जे घरा करतात आनी जे तुमचें किदें रावता तें सुद्दां तुमी तांकां घातल्या भुक्या जनावरांक जाल्यार बाबड्यांचें पोट भरतले तेंचे बरें करून पळया आमचें सुद्दां बरें जातले तुमचें बरें जातले दुसऱ्यांचे तुमी बरें करूंक वचत जाल्यार जे सुणें बीन वाटेर दिसतात तेंकां मदत करात कितें आसलें तांकां खावक घाल तांकां मारूं नाका तेंच्या हितून सुद्दां जीव आसता कोणाचोच धर्म शिकयना की बाबा तुमी तांकां मारपाक जाय नाल्या तांकां आनी किदें वीख बीन घालून अशें मारपाक जाय थोडीं लोकां करतात कित्याक तांकां त्रास जाता म्हणून ते सुण्याचो पण तशें करपाक जायना तुमी बरें कर्म जाय बरें करी जाल्यार आपलें बीन बरें जाता आनी हांव आमच्या घरा कडल्या वाटेर जे कुत्र्यो बीन आसता तांकां हांव जेवण घालता तशेंच हांव म्हाज्या वाड्या वयल्या भुरग्यांचे ट्युशन घेतात जेंकां अभ्यासान मदत जाय आसता तेंकां हांव मदत करता जेंच्या आवय बापाय कडेन जायना तेंचे पयशे दिवप तेंचे हांव पयशे घेयना किद्याक दुसऱ्यांक मदत करीत जाल्यार तेंचे बरें जाल्लें पळोवन म्हाकाय खोशी जाता म्हणून दुसऱ्यांक मदत करा दुसऱ्यांचे केन्नाच वायट चिंतूं नाका जितले तुमी दुसऱ्यांचे बरें करतले तितलें तुमचें बरें जातलें आमचो धर्म आमकां शिकयता की फक्त देवाचें करून कांय जायना तर मनशाचें मन बरें आसूंक जाय आनी मनशाचो हात दुसऱ्यांक मदत करपाक उपयोगी आसपाक जाय तरत सगळे बरें जाता म्हणून केन्नाच दुसऱ्यांचे वायट करूंक वचोंक नाका अशें करा दुसऱ्यांक मदत करा आपलें सुद्दां सगळें बरें जातले आपलें बरें जालें जाल्या सगळ्यांचें बरें जातलें आनी सगळ्यांचें बरें जालें जाल्या आपलें बरें जातलें